मैं हेडफ़ोन के बारे में बताना चाहती हूँ जैसे कि मैं अभी वीवो कम्पनी से हेडफ़ोन लिया था उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वह ज़्यादा चल भी नहीं पाए और अभी मैं ओप्पो कम्पनी से ली है वह उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है लेकिन बहुत ही अलग है उसकी क्वालिटी और मैं उसे छ महीने से चला रही हूँ उसमें एक भी स्क्रैच नहीं आया जो मैंने पहले ली थी वह टूट भी गई थी उसमें स्क्रैच भी आ गए थे ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई थी वह एक दो मंथ तक ही चल पाई थी और उसकी क्वाल्टी बहुत ही कम थी और जो मैंने अभी ली है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है लिमिट की है बट ठीक ही है उससे ज़्यादा ही चल रही है छ मंथ से मैं चला रही हूँ और उसकी जो डोरी है वह ज़्यादा ही लम्बी है और जैसे कि हम उसकी आवाज़ जो है तो हम लोग स्लो में भी सुन लेते हैं स्लो में ऐसा लगता है कि हम लोग पूरी आवाज़ ओपन करके सुन रहे हैं जिससे कि और जो पहले वाली पहले वाली हेडफ़ोन थी उसमें हम लोग इतना ज़्यादा उसकी आवाज़ ज़्यादा वॉल्यूम करते थे फिर भी वह हमें स्लो ही सुनाई देती थी ज़्यादा नहीं सुनाई देती थी उसकी जो वॉल्यूम है वह बहुत ही कम थी और उस उसके जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जैसे कि हमने जो पुरानी वाली थी वह हमने ली थी ढाई सौ की ली थी लेकिन उसकी क्वालिटी कम है फिर भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जो हमने न्यू वाली ली है उसकी थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा है लेकिन वह ज़्यादा ही अच्छी आ रही है